हैलो मैनें में तुसें थुआढ़े उत्थै रेस्टोरेंट बिच्चा नां ओह् मोमोस आर्डर कीते हे चिली मोमोस ते हून चक्कर ऐ के में टाइम बी मतलब डिलीवरी आह्ला बड़ा ला दा ते में कुतै जाना पौआ दा ऐमरजैंसी होई दी ते कन्नै एह् दिक्कत होई दी थोह्ड़ी ते तुस इक कम्म करो एह् आर्डर नां कैंसल करी टकाओ ते कन्नै मेरा रिफंड जे ऐ मेरा रिफंड मिगी दिलाई टकाओ क्योंकि में इसी कैंसल करना कि के हून डिलीवरी आह्ला बी बड़ा लेट होई गेदा हून राती दिक्खो हां इन्नी रात होई दी ते बड़ा इक घैंटा डेढ़ घैंटा लग्गी गेदा ते हून मिगी दिक्खो हां जाना में कैल्लु दी बलगा नी ते दिक्खो हां एह् इयां कि'यां चलना ते में हून खाना दिक्खो ऐ नी ऐ कि के लेई नी सकदी आ'ऊं रिसीव निं करी सकदी ते मेरे पैसे बरबाद होई जाने तुस मिगी रिफंड देओ ते कन्नै दिक्खो हां एह् थुआड़ी इन्नी शैल इत्थै फिर हट्टी पैह्लवानें दी इन्नी शैल में उत्थुआं इन्नी शैल चीजां मंगाई दियां में दिक्खो हां मोमोस मंगाए दे हे चामिन मंगाए दे डोसा मंगाए दा मेरे घर इत्थैं वर्थडे हा मेरा जनमदिन हा मेरी भैने दा ते इन्नी शैल चीजां मंगाई दियां हियां में दिक्खो हां हून करना पौना कैंसल कि के इक ते टाइम बड़ा होई गेदा ते जेह्कड़े परौह्ने आए दे हे घर ते ओह् ओह् बी उ'नें बी घर जाना हून दिक्खो हां केह् करना फ्ही तां करियै तुस इक कम्म करो बड़ी मैह्रबानी होग तुस कैंसल करी टकाओ आर्डर ते फ्ही मिगी पैसे मेरे जेह्कड़े हैन ते ओह् तुस मेरे अकाउंट च रिफंड करी टकाओ बड़ी बड़ी मैह्रबानी होगी थुआढ़ी